محترم ریستوران ڈلیوری سروس ٹیم السلام علیکم مجھے آپ کی خدمات کے حوالے سے کچھ معلومات درکار ہیں اور کچھ سوالات پوچھنے ہیں اگر شدید بارش ہو رہی ہو تو آپ کیا تو کیا آپ کی ڈلیوری سروس دستیاب ہوتی ہے کیا آپ تیز بارش میں بھی کھانے کا آرڈر لے سکتے ہیں کیا آپ کی سروس دیر رات تک دستیاب ہوتی ہے اگر میں رات کے دیر وقت آرڈر کرنا چاہوں تو کیا آپ یہ ممکن ہے کیا آپ کی ڈلیوری سروس دور دراز مقامات تک بھی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں شہر کے مضافاتی علاقے میں ہوں تو کیا آپ وہاں تک آرڈر پہنچا سکتے ہیں اگر میں سفر کر رہا ہوں خاص طور پر ٹرین میں ٹرین میں تو کیا آپ ٹرین بھی کھانے کا آرڈر پہنچا سکتے ہیں مجھے اس حوالے سے رہنمائی فراہم کریں کہ ان مخصوص حالات میں آرڈر کیسے دیا جا سکتا ہے اور کیا شرائط ہوں گے میں آپ کے آپ کے سروس کے بارے میں جان کر اپنا آرڈر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا شکریہ اور والسلام